बिहारके सबसँ बेस्ट खाना है दाल भात चोखा आ हमरा आबैत छै बनाबए लए दाल भात चोखा हर चीज जैसे बाहरके भी बहुत सारा चीज हमरा आबय लऽ बनाबएमे खानामे जैसे खीर पूरी दाल लिट्टी चोखा भात सबकिछु आबए है खाना बनाबए लए खाना समय समय पर खाना चाहिए खाना जबतक आदमी खाना नहि खेतए तबतक ओकर शरीर कैसे बनतै सबसँ पहिला बात खाना समय पर खैते तब ने शरीर बनतै खाना इन्सानके खाना चाहिए दाल हमरा आबह बनाबै ला दाल भात सब्जी मटर पनीर भी बना लेइए माँस मछली सबकिछु आबए हमरा बनाबए ला